अगर धार्मिक त्यौहार या रीति रिवाजों की बात करें तो भारत तो वैसे भी धर्म रीति रिवाज से काफी पुराना नाता है यहाँ पर अलग अलग महीनों में अलग अलग त्यौहार किसी ना किसी धर्म या संस्कृति के आते ही रहते हैं और हमारे काफी छुट्टियाँ त्योहारों पर ही मनाई जाती हैं और त्योहारों के लिए ही दी जाती हैं सरकार के द्वारा अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार हैं हिंदू धर्म के मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं बाकी धर्मों की तुलना में और पूरे भारत में भी मनाये जाते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में भी काफी खुशी और धूमधाम से मनाये जाते हैं हमारे यहाँ का वैसे मुख्य त्योहार की अगर बात करें तो दीपावली है इसे सभी धर्म समाज संस्कृति से जुड़े हुए लोग अच्छे से मनाते हैं बच्चों बूढ़े सभी में बड़ी प्रसन्नता का भाव रहता है और वैसे भी उसे रोशनी का त्योहार कहते हैं और भगवान राम के आगमन के उपलक्ष में मनाया जाता है इसलिए काफी पुराना और सदियों से परंपराओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है हम भी मनाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के लोगों या मध्य प्रदेश राजस्थान या आसपास के जितने भी अदर स्टेट हैं वहाँ भी ये त्यौहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है इस समय पाँच दिन की छुट्टियाँ रहती है सरकार की तरफ से जिसमें पाँच दिन तक अलग अलग समय पर अलग अलग रीति रिवाज या धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें करी जाती हैं तीसरे दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है जिस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है मिठाइयाँ बांटी जाती है एक दूसरे के परिवारों में आस पास में या आस पड़ोस में रहने वाले लोगों में चारो तरफ रोशनी होती है बच्चे पटाखे फोड़ते हैं काफी खुशी का माहौल होता है बाजार में भी काफी रौनक रहती है सामान की बिक्रियाँ होती हैं काफी चीजें खरीदी जाती हैं और अगर सामान की खरीदी या किसी और चीज की भी खरीदी की जाती है तो उसके लिए सबसे अच्छा और प्रमुख त्योहार माना जाता है भारत में या मध्य प्रदेश में या कहीं की भी बात करें तो हमारे यहाँ का सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय या सबसे पुराने समय से मनाया जाने वाला त्यौहार है जो हम सब मिलकर और अच्छी खुशी के साथ मनाते हैं